हालो येस हांव आसा बरो तूं कसो आसा तूं कसो आसा हय हांव सध्या आता गोवा युनिवर्सटीन आसा बिजनस स्कुलान सध्याक कामांक लागलां थंय म्हणू शकता सध्या सध्या हे अंडर गवर्मेंट कशें काम सध्या गोवा युनिवर्सिटीच्या अंडर आसा सध्याक तितून थोडे पॉस्ट आयला एल डी सी चो आयला एम टी एस आसा आनी आनी म्हणटा ते खंयचो सॉनोग्राफर हे तीन आयला सध्या

एल डी सी पॉस्टाक एप्लाय करता जाल्यार तुका एटलिस्ट टुवॅल्त जायी आनीक साम कंप्युटर रिलेटड नॉलेज आनी इतले कितें फायल्यो हांगा थंय मात्श्यो वचून पळोवपाच्यो आनी थोडो मात्सो कंप्यूटराचेर फॅस करपाचो सो तेका क्रायटेरीया सिक्स्टी पर्संट जाय इन हायर सॅकेंड्री बी ग्रेजूएट ना जाल्यार सुद्दा चलता इवन फॉर एम टी एस आनी दुसरें कोण म्हणले हांवें स्टॉनोग्राफर स्टॉनोग्राराक मात्शी टायपींग स्पिड जाय आनी हे पोस्ट तितून धा वॅकंट आसा धा वॅकंट आयला

अपलाय

एग्जाम चड करून ते खंयचे स्कुलान दवरतले पिपल्स डॉन बॉस्को ना जाल्यार हेडगेवार ना जाल्यार युनिवर्सिटीन आसतली ते तेंचे शेड्यूलाचेर म्हणजे कितले भुरगें बसता ते आनी मॅरिटाचेर लिस्ट काडटले

दॅर इज दोन राउंड आसतले पयली सर्टिफीकेट पयतले आनी मागीर तुका इंटरवीव्क धाडटले आनी मागीर तुजो परफॉमंस पळोवन तुका फुडल्या एग्जामीक धाडटले फुडल्या एग्जामीक वच म्हणटले आनी थंयच्यान मागीर तुका परफॉमंस प्रमाणे शॉर्टलिस्ट जातलो ते फावर बी आसतात नी एक्च्यूली हे सगळ्या जॉबा तेंचे बॉलसांत आसतात नू धा जाण बसतात ते ऑलरॅडी पांच जाण ते एम एल ए कडेन फावर मारून येयल्ले आसतात सॅलॅक्ट जावन कित्याक एग्जाम बरोवप त्या दुश्टीन निमीत कशें जाला ना तरी तूं एग्जाम दी आनी हय आनी वो एक्चूली फस्ट एज अ काँट्रेक्टाचेर घेतले काँट्रॅक्ट बेजिसाचेर हय हय थँक्यू बरें ओके